सिंधी पढ़णु ईंदी आहे ॻाल्हाइणु ईंदी आहे ऐं घर में सभु भाती असां सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियूं पर सिंधी मातृ भाषा हुजण खां पोइ बि उहा लिखण न सिखिया आहियूं छो नंढपण खां वठी जेको असांजो एजुकेशन आहे उहो गुजराती ऐं इंग्लिश मीडियम में रहियो आहे ॿारहं दर्जे ताईं मां गुजराती में पढ़ियो आहियां ऐं उन खां पोइ इंग्लिश मीडियम में आहियां पर शुरूआत खां ई घर में सिंधी ॻाल्हाइण जे करे सिंधी ॿोली ते कमांड सुठो आहे ऐं देवनागरी सिंधी बिल्कुलु सही तरीक़े सां पढ़ी वेंदी आहियूं मुंहिंजो पसंदगीअ समाचार मां जॾहिं नाइंथ में हुअसि तॾहिं खां वठी अॼ ॾींहं ताईं गुजरात समाचार रेगुलर पढ़ंदो आहियां उहो इन करे त गुजरात समाचार जेको आहे सो सच ते बिठल आहे ऐं उन जा समाचार निसपक्ष हूंदा आहिनि कंहिंजे कंहिं बि पक्ष पॉलिटिकल पार्टी जे फेवर में न हूंदा आहिनि इन करे उहो गुजरात समाचार रेगुलर पढ़ंदो आहियां पत्रिका में फैमिली मैगज़ीन जेके आहिनि ग्रह शोभा ऐं वूमन सेरा इहे ॿई रेगुलर पढ़ंदा आहियूं ऐं घर में मुंहिंजी मिसिस खे बि उहो काफ़ी पसंदि आहे त उहो रेगुलर पढ़ंदा आहियूं हालाकी मूंखे शेयर बाज़ारि में इंट्र्स्ट आहे त गूगल ते ऐं ॿियो शेयर्स रिलेटेड जेके पत्रिकाऊं आहिनि या ब्लॉग आहिनि उहो मां ध्यान सां पढ़ंदो आहियां ऐं उन ते अमल बि कंदा आहियूं जीअं त शेयर बाज़ारि में इंवैस्टमैंट कहिड़े नमूने कजे उन जी ॼाणु मिली सघे थी हिन में हिकु सौ ॿ थिया आहिनि ठीकु